आं जेब्ला बरपेटा निफ्राय जनाय फासिघाथ मुरखंसेलेक टाउनसिम बास गाखोनो नायदावबायदों आं जारनि खालामनाय समाव बे बासआव आं गाखोनानै जेब्ला थांदों बे बासआ जोबोरैनो मोजांमोन जाय सिथआव आं जिरायनो मोनदों बे सितना जोबोरै गुवार आरो नों सुबिदा बायदियैनो बे बासाव जिरायनानै थानो हायो हरनि समाव उन्दुग्लांनो हायो आथिं आखाय फुवारस्रांनानै बे बासआव जिरायनो हायो आरो गोलोम बोथोर समब्लाबो ए चि लानानै जिरायनो हायो बे बासआ सुबुं माहारिखौ गाखोनायाव जोबोरैनो हेफाजाब होयो आरो हरनि समाव उन्दुग्लांनायाव टि भि बायदिसिना दिन्थिनाय जायो आरो नोङो गोसो बायदियै उन्दुग्लांनो हायो आं बासजों दावबाय फेरबाय बेनिखायनो आं बास गाखोनायनि सोमोन्दै जोबोरैनो मिथिगौ आरो बास सानिफ्राय मिथिंगाखौ फारि फारियै नुलांजोबनो हायो आरो समायनायै आसथे आसथेयै थांनानै जों नुनो हायो आरो नोंनि उसिबिदा जानाय समब्लाबो बे बासआ लाखिनानै नोंनि नांगौआव हेफाजाब होयो